ہیلو ہاں روکا ریسٹورینٹ سے بات کر رہا ہوں بتاؤ کیا ہُوا ہاں فیمس تو ہے بتاؤ کتنا کتنا چاہیے چار سو روپیہ پلیٹ ہے کتنا پلیٹ چاہیے آپ کو ہوم ڈلیوری بھی کراتے ہیں ریسٹورینٹ بھی آ سکتے ہیں دونوں جگہ اویلیبل ہے بتلاؤ آپ کیسے لینا چاہو گے نہیں باسی نہیں ہے ایک دم تازہ بنتا ہے آج بھی بنے گا ابھی ابھی بنے گا اور تُرنت مِلے گا تُرنت ہینڈ ٹو ہینڈ ہاں ہاں ہاں مِل جائے گا مٹھائی میں مِل جائے گا رَس گلہ مِل جائے گا کھیر وغیرہ مِل جائے گا آپ کو گلاب جامن مِل جائے گا دم مٹھائی بھی مِل جائے گا اویلیبل ہے سارے نہیں سب سب تازہ مِلے گا آپ بتاؤ کتنا لو گے مٹھائی کتنا پلیٹ اُن کا وہ ہے پانچ سو روپیے کلو ہے رَس گلہ اور کھیر کا ہو گیا دو سو روپیے پلیٹ ہے ہاں اب ایک دو گھنٹوں میں مِل جائے گا اب بتاؤ کیسے پیمنٹ کرو گے کتنا کتنا آڈر چلو ٹھیک ہے آ جائیے آپ کو